हाँ जी कौन बोल नमस्ते नमस्ते कौन बोल रहे हैं आप होलसेल वाले तो किस चीज का होलसेलर हैं कपड़े का कि और किसी तो हाँ तो हम चाहते हैं कि एक कपड़े की दुकान खोलें उसके लिए कोई सुविधा दे पाएँगे

हम तो वही बोलते हैं कि हमको दुकान खोलना है बेचना है तो कुछ सस्ता रहेगा तभी न हमको कुछ लाभ मिलेगा

गाजीपुर में लाल दरवाजा के आसपास हैं

अरी एक बात है कि कुछ उधार या बाकी रख सकते हैं न

हाँ तो आपके वस्त्रालय के क्या नाम है हाँ बोल रहे हैं कि वस्त्रालय का क्या नाम है

ठीक है हाँ तो हम आते हैं किसी दिन तो कितने समय से कितने समय तक रहता है दुकान खुला हाँ ठीक है तो परसों ले हम आएँगे नमस्ते नमस्ते